حیدرآباد میں گزرتے دو ہفتوں سے بہت زوردار طوفانی بارش ہو رہی تھی جو کہ اب کم ہے اِس پانی کے ٹھہرنے سے بہت بیماریاں پھیل رہی ہے جیسے کہ ڈینگو بخار ملیریا برڈ فلو چکن گنیا یہ سب بیماریاں بہت ہی لوگ متاثر ہو رہے ہیں اِس بیماری سے اور یہاں کا موسم اب ٹھیک ہے